کووڈ نائنٹین ایک ایسی وبا تھی کہ جسے یاد کرنے پر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس دور میں اس سال میں نفسا نفسی کا معاملہ تھا کہ نہ کوئی بھائی بھائی کے قریب تھا نہ کوئی بہن بہن کے قریب تھی نہ کوئی باپ بیٹے کے قریب تھا نہ کوئی بیٹا باپ کے قریب تھا نہ کوئی ماں اپنے بچوں کے قریب تھی بلکہ سب لوگ ایک دوسرے سے کتراتے ہوئے نکل جاتے جس کی وجہ سے ہمارے رشتوں میں درار آ گئی ہے محلّے میں بھی نہ کوئی کسی سے بات کرتا تھا نہ کوئی کسی کے گھر جاتا تھا نہ کوئی چیز کسی سے خرید کر گھر کو لے کر آتا تھا